हँ अंडा जे दै छै मुर्गी मुर्गी पोसयमे बहुत फायदा छै कम से कम तऽ ओ अंडा दै छै तऽ अंडो लोग बेचै छै लोक खाइ छै ओकरा तऽ ओहि सऽ ताकत बढ़ै छै मुर्गा भी बेचै छै मुर्गी बेचै छै जब बूढ़ा जाइ छै जादे दिनके मुर्गा मुर्गी भऽ जाइ छै तऽ अण्डा देनाइ ओ कम भऽ जाइ छै कम भऽ छै तऽ ओकरा लोग बेच भी लै छै ओकर बच्चा जे छै फेर ओ अण्डा दिए लागै छै ओकरा राखै छै या मानिके चलू रातेमे कोइ मर मेहमान आबि गेलै कुटुम आबि गेलै तऽ ओकरा लिए नहि किछो छै तभी साग सब्जी तऽ ओकरे माँस बनाकऽ ओकरा खिला देलकै फिर भी ओ ओकरा राखि लेलकै मर मेहमानके सही ढंग से तऽ इएह सब मुर्गामे फायदा छै अंडा भी बहुत लोक खोजै छै अंडा खाइके लिए ताकतबर चीज छियै लोक खाइ छै जे खाइ छै खाइ छै जे नहि खाइ छै ओकरा लिए तऽ कोइ बात ई नहि छै ओ शकाहारी छै तऽ ओ कथी लै खैतै मांसाहारी तऽ खैबे करतै ओ मुर्गाके सब किछु दूसरी बात मुर्गा अण्डा जे दै छै माइनके चलू महीना दू महीना या पंद्रहे दिन पर दै छै तऽ अण्डा सऽ तऽ ओकरा बहुत फायदा छै कि अंडा भी बीक जाइ छै दस टका या आठ टका पीस दूसरी बात ओकर मांस भी बनाए कऽ खाइ छै लोक जीवन के पालै छै फायदा भी भए जाइ छै कुछ पैसा भी भए जाइ छै इएह सब बात छै मुर्गा मे और की छै जानलियै सब बात छै मुर्गा मे